میں نے سب سے زیادہ آرامدہ چھٹّی جو لی تھی آفس سے اس وقت لی تھی جبکہ میں نے اپنے گھر والے کی طرف سے مجھے کال آیا اپنی فیملی کی طرف سے اور وہ ایک ایسا موسم تھا کہ میں نے ارادہ کیا کہ چھٹّی لے کر کے میں وہ وقت اپنے خاندان اور اپنے فیملی کے ساتھ گزاروں اور ایک ایسی جگہ کا پلان کروں ویزٹ کے لیے تو لہذا میں نے آفس سے پندرہ دن کی چھٹّی لی اور میں نے اس چھٹّی کے دوران اپنی فیملی کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے والد والدہ کے ساتھ میں نے شملہ کا رخ کیا تاکہ میں وہاں سے جا کر کے ان تمام چیزوں کو دیکھ سکوں اور ان کا معائنہ کر سکوں لہٰذا وہ چھٹّی مجھے آرامدہ اس لیے ثابت ہوئی کہ کیونکہ مجھے مختلف چیزیں نظر آئیں اس چھٹّی کے دوران اور اس چھٹّی کے دوران جس طرح جس طرف کا میں نے سفر کیا تھا اور جس چیز کو میں نے چاہا تھا جس چیز کو میں نے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اس چھٹّی میں تو وہ ساری چیز مجھے مہیا ہوئی اور چار اس چیز میں سے حاصل ہوئی اور تمام چیزیں جس کو میں نے اپنانا چاہا مجھے بھی حاصل ہوئی تھی اور یہ چھٹّی اس لیے مجھے آرامدہ تھی کیونکہ میں نے وہ سارا وقت اپنے فیملی کے ساتھ گزارا اپنے فیملی کو وقت دیا تاکہ میں ہم اپنے فیملی کے ساتھ خوشی و مسرت کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو ان کے ساتھ چھٹّی کے اوقات کو ان کے ساتھ صرف کر سکیں اور اسی وجہ سے میں نے خاص طور پر آفس سے چھٹّی لی تھی تاکہ خالی اوقات میں ہم اپنے خیالات کو ہم اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کر سکیں ان سے باتیں کر سکیں اپنے وقت کو ان کے ساتھ گزار سکیں